हेलो

अच्छा फिर किएक

नहि हम हम रोज नहि आबि सकैत छी हमर किछु आओर मजबूरी भी छै तऽ अच्छा

हमरा पास हाँ ठीक छै हम कोशिश करबै

रेगुलर आबैके